हेलो दीदी हँ नमस्ते दीदी मोटर लेना है पानि बाला केतनामे दै छियै से

हँ हमरा बढ़िऑं बला मोटर चाही हमरा की कहै छै खराब बला नहि चाही पानि नहि दै छै अच्छा खराब भए जाइ छै तुरते तुरते तुरते खराब भए

हँ दोसर सऽ कते काज करबै गऽ हम अपना सऽ लए लेबै बढ़िऑं तऽ अपन ने रहतै गऽ बढ़िऑं समानके कतेक दाम छै अच्छा पाँच हजारके जे मोटर छै ओ कतेक तकमे दए देबै अहाँ दै बला गप करू जे गैहिंकी घुरि कऽ नहि जाइ दोकानपर सऽ लए लियऽ समान समान अच्छा ई नहि कि खराब भए जाइ आ फेर घुरबै लए आबी

हँ मोटर खराब नहि होना चाही किछु ओहिमे किछु कम बेस फेर करैये ने पड़त सस्ता रेटमे आओर कोनो मोटर नहि छै ओहिसे पाँच हजार से नीचाँ वाला ओ हँ एहिसे पहिले एकटा लेने रहियै ने ओ खराब भए गेलै एहि खातिर कहलियै कि से लए लेतियै दोसर चलतै ता फेरो काम गारण्टी फेर ओकर फेर गारण्टी लेबै तबे ने गारण्टी आँय ठीके छै तऽ बात करै छी आबै छी दोकानपर ठीक छै